आं उन्दैनिफ्रायनो ओंखाम ओंख्रि संनायखौ सोलोंदोंमोन आरो रोंदोंबोमोन आंनि आइनिफ्रायनो आं आइदों ओंखाम संनायाव थाफा थाफा ओंखाम संनाय ओंख्रि संनायफोरखौ सोलोंनानै लादोंमोन दाबो दाबो आं फुङाव मालाबा मालाबा फुङाव सिखारनानै ओंखाम ओंख्रि सङो आरो मोनायावबो आइमोना आइया टाइम मोनाबोला आंनो संनो गोनां जायो माहाबाफोर थांनाय समाव न'वाव रावबो गैयाबा संनानै दोनना दोनो आंबो आं उनाव आइमोना फैनानै गासैबो न'नि मानसिफोरा न'वाव जमा थानानै ओंखाम ओंख्रिखौ संखांना दोन्नायखौ जा जाफैयो जानानै जों थाबायनो गोसो महाबाफोर थांनो गोसो जाखांनानै थाबायनो थांनाय जायो उन्दैयावनो हाबाफोरखौ सोलोंनानै लानाय जायो होमब्लासो दिरनायसिम ओंखाम ओंख्रि संनाया देरनायसिम रोंनानै थाहैयो बिदिनो सानफ्रामबो संबाय थायोब्ला गासिबो खामानिखौनो मावजोबनो हायो